मेरे जो विचार हैं वो ये हैं कि विज्ञान ने पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया है आजकल हर चीज़ टेक्निकल है हाईलेवल की है हर चीज़ देखी जाए तो हाईलेवल की है कंप्यूटर देख लें आप इंटरनेट देख लें इंटरनेट से कितनी चीज़ें आसान हो चुकी हैं दुनिया में हर चीज़ हमें देखना आसान हो चुका है इंटरनेट पर हम सर्च करते कुछ भी चीज़ तो हमारे सामने आ जाती है तो इंटरनेट ने बहुत आसान कर दिया तो ये बदलती दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पहलू है तो बदलती दुनिया के अंदर ये देखा जाए हर चीज़ रोज़ाना बदल रही है आज से लेकर गाड़ियाँ देख ली है गाड़ियाँ रोज़ाना नई नई लांच हो रही हैं मोबाइल नए नए लांच हो रहे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर नए नए लांच हो रहे अपग्रेड हो रहे हर चीज़ बदल रही है दुनिया में ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो बदल नहीं रही है दुनिया के अंदर नए नए पहलुओं ने पहलुओं से हम लोग को वाकिफ कर दिया तो साइंस एक ऐसी वो है विज्ञान ने हमें जो ये एक टारगेट और एक अचीवमेंट दे दिया है जिस कारण दुनिया काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है और मेरा विचार जो है कि इस बदलती दुनिया के अंदर लोग भी काफी ज़्यादा बदल चुके हैं